ओ बे बाथ्राया सैथो बोराय जोलैफोरा सेंग्रा जोलैफोरनिख्रुइ बांसिन धोरोमारि आरो बेखौ आंं हानड्रेड पारसेन्ट निजे गनायो आरो दानि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा बिथांमोनाबो बेखौ गनायनानै लानांगौ लाथाव ओ मानोना दिनै मुगाया सोलायबाय टेकन'लजि बांसिन फैबाय आरो बां नुनो मोनो बांसिन ससेल मिडिया बा स्टाडि फोरखौबो बारा खालामनांगौ बेनि थाखायनो सम मानसि दानि जुगनि मानसिफोरा बे जायखि जाया धोरोमनि माबायाव एसेबां गोसो होआ बेखौ जों नुनो मोनो गोदो मोनसे फुजा होयो बा माबाफोर धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनो बा बेखौ फालिनो मानसि लिंथुमोबा बेहाय ज' ज' फैनानै बयबो हेफाजाब होयोमोन नाथाय दा दानि सेंग्रा दानि सिख्ला मानसिफोरा दानि सेंग्रा जोलैफोरा बेफोराव एसेबां गोसो होवा बेयो हानड्रेड पारसेन्ट सैथो बेखौ जों नुनो मोनो जाहाथे इयुनाव जोंनि जोलैफोराबो धोरोमनि थाखै फैयो बेखौ जों खावलायो